जानवर के अवशिष्ट अवशिष्ट यानि कि गोबर को रखा जाता है कि पेड़ के नीचे ना रखें खुले जगह में रखें पेड़ के नीचे रखेंगे तो पेड़ खराब हो जाएगा गोबर होता है बहुत हार्ड होता है उसे खुली जगह में रखें तो गड्ढा कर दें एक बीता या एक हाथ नीचे गड्ढा कर दें फिर वहाँ गोबर फेंके फेंकते जाऍं फेंकते जाऍं फेंकते जाऍं और ढेर सारा हो जाएगा तो गोबर को बाहर रख दें रखने के बाद गड्ढे में रखेंगे तो वो सेफ रहेगा ताकि बारिश हो तो बहे ना बहकर कहीं और ना जाए अगल बगल पेड़ रहेगा और क्या कहते हैं गोभी का पेड़ रहेगा कोई फल या फूल रहेगा तो वो जल जाएगा उससे उसको गड्ढे में रखें वो सेफ़ रहेगा गोबर जब भैंस देती हैं तो उसे तुरंत उठाना चाहिए ना कि बाद में बाद में उठाएंगे तो भैंस उसे पैर से पूरा कचर देती हैं खंदर देती हैं काट देती हैं तो गोबर गोबर नहीं रहे जाता पूरा मिट्टी में मिल जाता है तो उसे जब भैंस दे तो उसके तुरंत बाद उठा लेना चाहिए उठाने के बाद वो जहाँ गड्ढा करें वहीँ रख देना चाहिए रखने रखने के बाद उसे चारों तरफ से घेर लें मिट्टी से फरसा के सहारे ताकि वो सेफ़ रहे पानी से बहे ना और जब सेफ रहेगा तो उसके बाद बढ़िया रहेगा बहेगा नहीं मिट्टी नहीं पड़ेगी उसमें उसमें पाती वाती नही पड़ेगा बढ़िया खाद बनेगी अच्छा रहेगा सेफ रहेगा